समुन्दर के बारे मे समुन्दर हमरा बड़ नीक लागैए पैरे चलऽ मे समुन्दर के पास मे कियाकि ठण्डा ठण्डा हावा आबैत रहै छै ओतऽ समुन्दर के पानि उछलैत रहै छै हावा एतेक सुन्दर लागैत रहै छै सभ घुमैत रहै छथिन आसपास मे बहुत आदमी रहै छै कते आदमी नहाइत रहै छथिन समुन्दर के पानिसँ कते लोक हावा लैत रहै छथिन कते लोक अपन ओतऽ बसि के देखलथि कि कते नीक लागै छै पानि आबैत रहै छथिन जाइत रहै छै छू लै छै पानि फेर शान्त भऽ जाइ छै एकदमसँ बाउले बाउले पूरा रहै छै तऽ ओतऽ पैरे चलऽ मे बहुत नीक लागैए हमरा हम गेल छी विशाखापट्टनम के कैलाश गिरी मे बहुत नीक ओतऽ समुन्दर छै आ एतेक नीक लगैत रहै छै कि जे तेज मे तेज मे अबै छै पानि आ फेर शान्त भऽ जाइ छै एकदमसँ ओतऽ बहुते आदमी सभ रहै छथिन काते काते केओ नहाइत रहलथि केओ बैसल रहलथि केओ हावा खाति रहलथि ओतऽ सभ रङ्ग के चीजो बिकाइत रहै छै सभ किन किन कऽ खाथि रहलथि झाल मुरही रहल कोनो भुज्जा रहल कोनो किछु रहल से सभ खाथि रहलथि